बोलबम गेल छियै आओर बाबाधाम जायसँ पहिले सुल्तानगंजमे पानि भरलियै आओर पानि भरि कऽ जे छै की कहै छै रस्तामे जे छै बहुत मतलब एक सए पाँच किलोमीटर दूरी छै बोलबम जायके लिए आओर बोलबम जायमे जे छै ओहिमे बहुत गोरैया धार आओर सुइया पहाड़ सुइया पहाड़पर गेलियै पएरमे जे छै गिट्टी गड़ि गेलै पएर फुलि गेलै रहए तब फिर भी ओहिमे पट्टी आर बान्धि कऽ पएरमे मतलब रास्ताकेँ पार करलियै आओर जाइत जाइत बोलबममे बहुत चीजके आधा की कहै छै गोरैया धारमे घोड़ापर बैठि कऽ फोटो खिचेलियै आओर शिवके मतलब अथी लगाए कऽ तब फोटो खिचेलियै तकरबाद जे छै की कहै छै दुमकामे जे रास्तामे रहलियै धरमशालामे रहलियै तकरबाद जे छै बोलबम जायके बाद ओतय शिवलिंग पर बोलबममे पानि ढारलियै अथी पानि ढारि कऽ तकरबाद जे छै ओतयसँ बासुकिनाथ गेलियै बासुकिनाथ जायमे तब जे चित्रकूट पहाड़ मतलब तारापीठ ईसभ रास्ता गेलियै तकरबाद तारापीठ ओहिके बाद बासुकिनाथमे बासुकिनाथमे जल चढ़ेलियै ओतयसँ दुमकामे मन्दार पर्वत छै मन्दार मन्दार पर्वतपर गेलियै चित्रकूट पहाड़ जे छै एक सए पाँच किलोमीटर ऊँचाइ ऊपर छै आओर ओहिपर जे छै चढ़लियै एक सए पाँच किलोमीटर ऊपर चित्रकूट पहाड़पर चढ़लियै ओतय जा कऽ फोटो खिचेलियै आओर ओतय जे छै ओहि पहाड़पर छुच्छे बन्दरेके अथी छै तकरबाद जे छै ओतयसँ आबि कऽ भागलपुर गेलियै आओर भागलपुरमे भी की कहै छै बहुत सार्वजनिक स्थानसभ छै दखयके लिए आओर जे छै बहुत कष्ट बोलबम जायमे भेलै पएरमे मतलब दू तीन बार गेलियै एक बेर गेलियै तऽ की कहै छै पूरा पएरमे गिट्टी गड़लै तब गाड़ीपर बैठि कऽ तब ओ की कहै छै की कहै छै बोलबम गेलियै तकरबाद जे छै दोसर बेर जे छै मतलब तीन बेर गेलियै दू बेर पैदल गेलियै आ तकरबाद जे छै एक बेर ब बसपर चढ़ि कऽ तब बोलबम गेलियै मतलब पएरमे जे छै पट्टी करय पड़लै रहए

की कहै छै बाइकसँ जायमे जे छै मतलब दुइए दिनमे चलि एलियै रहए तकरबाद जे छै तब ओतयसँ जे छै बोलबम बहुत बढ़िआँ रास्ता छै जायके बाद मतलब बहुत चीजके सावधानीसँ बोलबम जे छै जाय लेल पड़ै छै हर चीजके व्यवस्था ओतय जाइत जाइतमे छै बोलबम जायमे बहुत चीजके व्यवस्था करय पड़तै आओर बहुत चीज अथी करि कऽ आओर बिना चप्पल अथी की कहै छै नंगा पुजाय लेल पड़ै छै बोलबम एहि लऽ कऽ जे छै बहुत कष्ट होइ छै जायमे सभ कष्टके सामना करि कऽ तब जल चढ़बय पड़ै छै ओतय बोलबममे